हाँ बोल रहे हैं बोलिये

ये किसके लिए गाड़ी चाहिए आपको लोकल मतलब कि क्या कहाँ क्या करना क्या है आपको यह बताइए लोकल गाड़ी आपको किस चीज़ के लिए चाहिए

ओ घूमने के लिए माने तो मतलब की आप ग्रुप में जाना चाहते हैं कि आपको अपना पर्सनल चाहिये ग्रुप में चाहिए तो उसके लिए आपको जो है यह हर एक दो दिन पर मेरा गाड़ी जाता है जो कि बिहार के जितने भी मंदिर है ठीक है वहाँ पर आपको घूमा करके फिर आपको स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा तो वह जो है मंगल को जाता है बृहस्पत को जाता है और आपको एक रविवार को जाता है एक सप्ताह में अगर आपको पर्सनल चाहिए तो पर्सनल के लिए जो है आपको अगर चहिए गाड़ी तो आपको मिल जाएगी गाड़ी इसके लिए आपको जो है मेरे ऑफिस पर आना होगा और उसके लिए जो है आपको आधार कार्ड हो गया पैन कार्ड हो गया अड्रेस बुक हो गया वो आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा ठीक है और इसमें आपको जी बोलिये जी जी यहाँ पर आपको सारा डॉक्युमेंट यहाँ पर देना होगा ठीक है और डॉक्युमेंट देना पड़ेगा और कुछ जो है आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है जिसके कारण से आपको बुक कर दिया जाएगा अब आप बिहार में जितने भी मंदिर है जैसे कि जल मंदिर हो गया मंदिर हो गया शक्ति पीठ हो गया यह सारा मंदिर आपको घूमा कर के वह आपको फिर जो है आपको आपके रेसिडेंस पर जहाँ पर आप रहते है वहाँ पर आपको वह छोड़ देगा और उसके बाद आप जो है काम जी बो जी एक दो दिन में जी दो दिन में आपको जो है यह कर दिया जाएगा एक सीट बुक अरे प्रसनल में अमीबारे में आप जाएगा तो उसके लिए तो जो है कैब निकलता है कैब निकलता है तो वह ट्रेवलर गाड़ियों यह दस लोग एक साथ जाते हैं तो उसके लिए जब सारे लोग वह आते हैं दस लोग का जब उसमें हो जाता है तो सारे कस्टमर को सबको फिर एक जगह बुलाया जाता है और एक जगह बुलाने के बाद फिर सबको जो है अपना बोल दिया कि आपको यहाँ यहाँ घुमाया जाएगा और इतने दिन में आपको यहाँ पर छोड़ा जाएगा उसके चार्जेस अलग होते है जो पर्सनल जाते है उसके चार्जेस सबका जो है अलग अलग होता है सबका अपना अलग अलग है जो प्रसनल में जाना चाहते हैं वह अपना जब चाहे जहाँ चाहें रोक करके या कुछ भी कर सकते है लेकिन जो सम ग्रुप के साथ जाएँगे तो ग्रुप के साथ जाने में जो है दिक्कत दिक्कत दिक्कत होता है और दिक्कत होता है तो दिक्कत होता है तो उसके लिए जो आपको जो है रुकना पड़ेगा उस चीज़ के लिए ठीक ठीक